मैम आप सुपरमार्केट डी मार्ट से बात कर रहे हैं क्या जी मैम मुझ को मुझे ना कुछ सामान चाहिए था फ्रूट्स वग़ैरह

जी मैम औरेंज बनाना

हाप के जी

और केले

और मेम और वो क्या बोलते उसको अनार है अनार अनार अनार है हाँ मैम जी मैम अनार कर देना अच्छा मैम वो उसका डिलिवरी चार्ज क्या लग जाएगा अच्छा कितने समय कितने मतलब टाइम भी उसी हिसाब से मालूम पड़ेगा ना मैम कि हाँ कितना टाइम में आ रहा है सो बस मैम तो अभी इतना ही रहने दें बाक़ी कुछ होगा तो मैं आपको ओके मैम वो वो मतलब मैसेस करूँ या बोलना है

हाँ तो मैम आप एक काम करिएगा वो सेकेंड इस्टॉप हाँ प्लेटिनम प्लाज़ा के पास है सेकेंड इस्टॉप जी मदरासी कालोनी यही है जी मैम यही है कैस कैस कैस करूँगा मैम कैस ऑन डिलीवरी तीस मिनट ओके मैम जी मैम ठीक है नो नो मैम थैंक यू बस ओके थैंक यू